औ हेल' औ नोङो माबा बे माबानि कारिगावनि ना लाबोग्रा मोनना ओमफ्राय दिनै लाबोया नोङो

फैदोंमोन आरो ओमफाय जोंनि थिं फैदो बाल ओरै लाखिनो मोन आङो ओमफाय बेसिबां बेसिबां दामनि मा मा ना लाबोदों लकेल ना लाबोयाखै दामा लाय बेसिबां बेसिबां थो जाखो ओमफ्राय आयसो बांद्राय थारो गावना माला दुइ स' थाखा लाफेरखो ओमफ्राय है दुइ स' द्राय लायाना दुइ स' द्राय लाया बाल आयु बांद्रायो हाय मेल्लाबा माबानिनो आंहा एखमबा देर स' थाखानिनो मोनो गावहा खम खमनि बायना लाबोनसै ओमफ्राय एथ' टावन आव एथ' बुर्जा बुर्जा नि फानफैयो आरो हा नोंहालाय बिदिनो होनखागोन आरो फायखारि फ्रालाय गोदै गोदै ना गोरियाबो थावथारा खर'आनो सु गोजा आवसाव सावनो बालाबाथिया खौसो नांगौमोन आंनो एसे खमनि होफैदो बाल गोरानालाय बिसिबां थो लायो इसोर नोंना बांद्राय थारो हाय सब समाय बारा बारा बारा बारा बोरैबाथार एसे खम खालामजायो बाल इसे खम खम खालामजायो बाल सिना जाना मानसि बिस थाखा बाबो हा आंनिखौ लाभ जायाबाबो जाबाय ना नोङो एमफाय माथो मालाइ ओरै माबा मोननि थिंलाय माथो सुनद'रि मोननि थिं खम खम होलाङोनो बरफनिखौ आं बरफनिखौ जानो बायो जोंना माहाजोनानो जायाना माबानिखौ बाथाय बरफनिखौ बाथाय लाबोयोबा माबा नोङो बालाबाथियाखौ आदा कि जि लाबोदो ओमफाय हाय ना गोरान बालाबाथियाखौ एक स' ग्राम लाबोदो बिसि गोबाव जागोन नोंनि ना लाबोनायालाय लामायाव दंगासिनो मोन आङो आमफाय नायालाय मा